मेरा नाऽ पूर्ण चंद ऐ ते में रियासी डिस्ट्रिक्ट दा रोह्ने आह्लां ते साढ़े रेियासी डिस्ट्रिक्ट च जेह्ड़ियां फसलां आम लगदियां न एह् ज्यादातर मक्की मक्कां दे एल्लै हून बरसांती दे टैम मक्कां लगदियां न ते अग्गें फेर सर्दियें च अग्गें हून कनक लग्गी जानी ऐ पिच्छें बरसांती साढ़ै भिंडियें दे बड़ी ज्यादा लग्गी दियां होंन्दियां न ते खीरे बी बड़े ज्यादा होंदे न देसी घरें लोकें दे फिर दालां होंदियां बिच्च जाइयै रोंगी दी दालां बी होंदिया न एह् बी लांदे लोग ते मांह् बी लांदे ते कुल्थ जिनेंगी अस आखने इब्बी लांदे न ते ज्यादा जेह्की डिमांड लोकें दी अगर भिंडी जेह्की बड़ी लगदी ऐ होर बड़ी बिकदी ऐ एह् देसी जेह्की घरें घरें एल्ले बरसांती दे टैम च होंर अग्गें हून बिच्च कोई धान लगदे न बेच्च धान जेह्ड़े लोग लांदे न थोह्ड़ा बौह्त पानी शानी लग्गदा जित्थै लाकें च धान बी लगदे न ते बाकी फसलें जेह्ड़ियां त्यार करदे अस त्यार करिये फैर असें त्यार एह् ऐ उगाइयै घाट जेह्ड़े अपने बजार इ'नेंगी लेइयै त्रोड़िये जिये अपनी भिंडिया जियां बरसान्ती जियां ककड़िया खीरे जिनेंगी अस आखने आं देसी ककड़िया एह् लेइयै रोड च इत्थें रोड च आह्नियै गड्डी पाइयै फ्ही लेई जन्ने आं रियासी बजार च कोई जम्मू बजार च कोई कटरै ते फ्ही अस जाइयै बेचने आं बाकी आम जेही साढ़े इत्थें भट्ठे बी लगदे न रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच्च भिंडी बी लगदी ऐ करेले बगैरा घिये कद्दूं जेहड़ा हून बड्डा कद्दूं एह्दा एह् बी साढ़े रियासी डिस्ट्रिक्ट च बड़ा लगदा ऐ होर बड़ा लोकें तमाम बोह्त ज्यादा होंदा प्हाड़ी कद्दूं जिसी अस आखने आं एह् होंदा प्हाड़ें च साढ़े एह् रियासी डिस्ट्रिक्ट च बड़े पिच्छें प्हाड़ बी हैन जित्थें लोक ग्रांए फसलां राह लांदे न जेहड़ी देसी लोक इंदियां लांदे न इं'दे च अदरक लांदे न देसी लोक घर दा ते हरदल जेहड़ी ऐ हल्दी जेह्ड़ी बसार जेहड़े बनांदे न एह् बी लांदे न घरें होर बी बड़े सारे फसल जेहड़े साढ़े देसी ग्रांए च लोग रियासी डिस्ट्रिक च लांदे न एह्दे च मुक्ख फसल जेह्ड़ी ऐ एह् कनक ते मक्क ऐ ज्यादा इ'यै लोग लांदे न होर दालां बी लांदे न बिच्च दालां जेहड़ियां न एह् रौंगी लांदे न ते मौंग बी लांदे न ते कुल्थ जेह्ड़े एह् बी लांदे न ते फ्ही एह् लेइयै अपने लोग जेहड़े त्यार करियै दालां सब तूं डिमांड जेहड़ी इसलै आंदी साढ़े इत्थै कुल्थें दी डिमांड बड़ी आंदी ऐ पर कुल्थ जेह्ड़े इन्ने अज्जकल लभदे नि ऐ थ्होंदी नि हैन लोकें गी एह् लोक बड़े तुप्पदे ने दो सौ रपेआ ढाई सौ रपेआ किल्लो चला दे ते मिलदे फिर बी नि हैन ते आम आम जेह्ड़े मक्क जेह्ड़ी ऐ मक्क हून त्यार होई दी ऐ खतम होने आह्ली ऐ कटाई होई दी ऐ मक्के दी ते हून जेह्की कनक अग्गें सर्दियें च लग्गी जानी फेर तोरी जेह्ड़ी हून बी लाई दी लोकें स'रेआं जिसी अस आखने डोगरी बिच्च इब्बी लाई दी हून अग्गें एह् त्यार होई जानी ऐ फेर मूली ते एह् एह् सब्जियां जेह्ड़ियां न शलगम कड़म गोबी एह् बी लोग लांदे न बद्ध कोला बद्ध इ'न्ना जेह्का इत्थें साढ़ै लगदा ऐ रियासी डिस्ट्रिक्ट च